हलो हलो हाँ जी जी केक बेकर से बात कर रहे हैं बताइए हाँ जी बताइए हाँ सर हमारे पास वनीला है पाइनएप्पल है मैंगो है बटरस्कॉच है कसाटा है बताइए आप अच्छा ब्लैक फोरेस्ट अच्छा वन के जी में चाहिए और कौ हाँ बताइए बताइए आशीफ़ा है ना हाँ और कब तक चाहिए सर आपको हाँ मिल जाएगा सर टाइम बताइए आप शाम का कब का छः बजे तक है ना अच्छा हाँ बताइए आप बोल रहे थे कुछ अच्छा अच्छा हाँ हो जाएगा सर सर इसका हो जाएगा आपका छः सौ के अपरोक्स हो जाएगा

और ये बर्थडे केक रहेगा है ना आपका बटरस्कॉच हाँ के जी

ब्लैक फोरेस्ट चाहिए ओके ओके ब्लैक फोरेस्ट चाहिए अच्छा और उसमें सर कुछ केक का डेकोरेशन कुछ करवाना है क्या आपको जैसे फोटोज़ होती है आज कल देखते हैं या कुछ और हाँ नॉर्मल में चाहिए अच्छा अच्छा आप एड्रेस बता दीजिए अपना हाँ बोलिए ई फोट्टी सेवेन सेक्टर सी कलोनी भोपाल ओके सर ओके ओके इसका सर फिफ्टी परसेंट अमाउंट आपको एडवांस देना पड़ेगा पहले है ना तो आप या तो गूगल पे कर सकते या कैश कर सकते हैं है ना ओके ओके इसी नंबर पर मैं क्यू आर सेंड करता हूँ आपको है ना ओके ओके ओके ओके ओके